जेह्ड़ी में पैंट्ट लैती दी ऐ एह्दा कपड़ा बड़ा शैल लग्गेआ असें गी धोई धाइयै प्रैस्स करियै ना एह् मतलब किट्ठा होंदा नेईं किश शैल साफ सुथरा रौंह्दा एह् बस असें एह् शौक ऐ मिगी